मैंने अपने पास के शहर जाने के लिए एक एजेंसी से अपने लिए कैब बुक थी मैंने जाने से पहले ही एजेंसी से बात कर ली थी किराये को लेकर कि मुझे कितना किराया लगेगा मेरे शहर से दूसरे शहर जाने के लिए पर जब मैं कैब से दूसरे शहर पहुंची तो ड्राइवर ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे की माँग की जो किराया मुझे एजेंसी ने बताया था उसके ऊपर ड्राइवर ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो मैंने क्या किया मैंने उसी एजेंसी पर जा कर इस चीज़ की शिकायत की कि आपने मुझे जो किराया बताया था वो किराया मैंने भुगतान किया उसके बाद भी ड्राइवर ने मुझसे एक्स्ट्रा पैसे की मांग की इसे लेकर मैंने सीधे एजेंसी पे जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाई